औ दंमोन बादाय लायदोंमोन बिदिनो बैसागु खुंग्रि बादायलायदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय आङो टार्ड प्राइज बान्था मोनदोंमोन ओमफ्राय सेकेन्द याराव टु थावजेन्ड टुवेन्टि थ्रि आवहाय बादाय लायनायाव प्राइजखौ मोननो हायाखै ओमफ्राय आङो बैसागु खुंग्रिखौ बोसोरनै कनटिनिउ मोनदों ओमफ्राय बेनिफ्राय दाखालि टु थावसेन्ड टुवेन्टि थ्रि आवहाय मोननो हायासै स्टेप्सफोर मोजां जायैनि थाखाय बा आं मोजाङै मोसानो हायैनि थाखाय मोनासै ओमफ्राय बड'लेण्ड डान्स बड'लेण्ड डान्सआवहाय पार्टिसिपेट खालामदोंमोन बिराद खस्थ'यै खालामदोंमोन ओमफ्राय आंनि लोगो स्विटिआ आंखौ फोरोंदोंमोन आंखौ स्टेप्स फोरोंदोंमोन साननै सानथाम सानब्रै बिदिनो गोबाव प्रेक्टिस खालामबाय थादों खालामबाय थादों ओमफ्राय प्रेक्टिस खालामनायाव बिराद खस्थ'बो जादों ओमफ्राय सानैजोंबो बानायदों बबेबा स्टेपखौ बबेबा स्टेपआवहाय खालामनानै मोसानानै हान्थु आखाय बिदिनो आगाद मोनदों ओमफ्राय आगाद मोननानै ओमफ्राय मोसानाया मोजां जादोंमोन फार्स्ट फार्स्ट राउन्डआव देरहादोंमोन सेकेन्द राउन्डआव फ'क दान्स मोसादोंमोन खोवौ खोवौ मेथाइखौ ओमफ्राय बेखौ मोसानायावबो मोजाङै देरहाबाय ओमफ्राय थार्द राउन्डआवहाय आङो मोसानायखौ सोलोंस्लाबनो मोनैआवहाय सानसेल' सोलोंदोंमोन ओमफ्राय सानसेल' सोलोंनानै कुनुरुखुम हानाय बायदि स्टेपफोरखौ मोजां मोजाङानो जादोंमोन आंनि लोगो आं सानैजों बानायलायनानै मोसादोंमोन मोसानानै ओमफ्राय स्टेजाव जेब्ला मोसाहैयो होनबा आङो फार्स्ट स्टेपखौ बावनानै गाज्रि जादों मोसानाया बिनि थाखायनो देरहानो हायासै ओमफ्राय आं बेराद दुखु जादोंमोन आंनि लोगोआबो दुखु जादोंमोन ओमफ्राय आं सानदोंखि नेक्सट टाइम आरोबाव आं पार्टिसिपेट खालामबावगोन होननानै ओमफ्राय पार्टिसिपेट खालामबावगोन ओमफ्राय जों मैयासो मोसानो सोलोंबाय थादों सोलोंबाय थानानै आङो गोजानाव बा दान्स इन्डिया दान्स आव पार्टिसिपेट खालामहैगोनखौ आं आशा खालामो थेंक इउ